पाँच गो छओ गो बच्चा छै हँ आबैत छै कभी कभी हँ दैत छै हँ समयसँ कभी कभार इ नहि आयल

हँ अबय छै दुगो कऽ देलक एगोकऽ आइ देलक एगोकऽ काल्हि देलक हँ समयसँ मिलैत छै बच्चाकेँ कतय उमर छै एकटाके दू साल एकटाके एक साल एकटाके तीन साल एकटाके चारि साल एकटाके पाँच साल बीमारी कभी सर्दी खाँसी भै गॆल

अच्छा ठीक छै बच्चासभके दिक्कत होइत नहि छै होइत छै कभी कभार इ भेल नहि समयसँ आयल नहि आयल समयसँ सएह दिक्कत छै एकटाकेँ पोलिओ पड़ल छै एकटाकेँ नहि पड़ल छै हँ मिलय तऽ छै नहि दुगो बच्चा बाकी छै तऽ टाइम लेलकय आब एतए तऽ दिआ देबय अच्छा अच्छा एतए तकर बादे नऽ दिआ देबय अहाँकेँ सुइआ दिआ देबय देखि देखिकऽ बच्चा सभकऽ दुगो बच्चा बचल छै आबय छै तऽ दियैबय अच्छा हँ सभ ठीक छै आओरसभ ठीक छै एबय कहिआ सुइआ दयलऽ आङनबाड़िओ दिआ दय छै नहि आबैत छै तऽ आङ्गनबाड़ीके तहत हॉस्पिटलोमे जै पड़ैत छै घरसँ कतय दूर छै दश डेग आगाँ छै हँ परेशानी होइत छै किछु अच्छा राखब अच्छा आबू